जी हाँ हमने योग कक्षाओं में भाग लिया है और वह कक्षा बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमें अपने योग कक्षा में बहुत सारी योग की शिक्षाएँ मिलती थी जैसे और पेट कम करने की वो शिक्षाएँ योगा जैसे मस्तिष्क साँस करने की योगा आदि में बहुत सारी शिक्षाएँ हमें मिलती थीं और जिसका हमें अनुभव हुआ कि हम घर पर स्वयं करते हैं अभ्यास तो यह उनसे बहुत ही भिन्न प्रकार के हैं जैसे कि हम घर पे करते हैं तो हमें कोई ना कोई कुछ कार्य के वजह से हमें बुला देता है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं लेकिन जब हम अपनी योग कक्षाओं में हम अभ्यास करते हैं तो हम उसमें भाग लेते हैं तो हमें बहुत ही वहाँ की जो क्लास की जो जो भी नियम थीं वो बहुत ही अच्छी थीं वहाँ पे हमें कोई भी परेशान करने वाला नहीं था वह शांत एरिया था वहाँ पे कक्षाओ में हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता था इसलिए हमें घर से अपने कक्षाओं में वो भाग लिया और उसमें बहुत अच्छा हमें लगा और हमें अच्छा भी शिक्षा मिला